चाय चाय जे हमसब बनेलौं तऽ हमरा सबकऽ बेसी लाल चाय नेबो बला चाय नीक लगैया ओहिमे चायमे बनेलहुॅं तऽ कम पत्ती देलहुॅं खूब खौलऽ देलियै कम पत्ती चीन्नी देलहुॅं चीन्नी बेसी देलहुॅं नेबो गारि देलियै ओ चाय हमरा सबके बड नीक लगैया ओ लेमन टी चाय हमरा बड नीक लगैया तखन तऽ दूध बला चाय धिया पूताके आबके धिया पूताके दूध बला चाय नीक लगै छै तऽ दूधो पीलहुॅं तऽ पूरा भारतमे आब चाय भेटैया जतऽ जाउ ततऽ सुबिधा चाय भेटैया हमसब सब ठमा चाय नहि पीलहुॅं घरेमे चाय पीलहुॅं या कतौ बढ़िऑं होटल भेटल होटलमे बढ़िऑं रहल वैष्णव होटल तते चाय पीलहुॅं आओर चाय नहि पीलहुॅं आब तऽ पाहुन परख जे पहिने आयल तऽ सबके ठोर पहिने चायए सऽ पकायल जाइ छनि आब तऽ हुनका चायए सऽ स्वागत होइ छनि सबके चाहे पानि ताइन दै छियनि पहिने हमरा सबके घरमे नहि रहऽ तऽ चूरा चीन्नी राखी चूरा चीन्नी अचार लऽ कऽ नास्ता दियनि हुनका सबके पाहुन परखके आब तऽ से नहि आब तऽ अयलथि तऽ पहिने चाय पानि दियौन ऐ चाय बनाउ घरमे पहिने चाय बनाकऽ दियौन तऽ हुनका सबके पाहुन परखके दूध बला चाय देलियनि तइयो पाहुन परख सब केओ कहै छथिन नहि गैस बनैया लाल चाय यऽ नेबो यऽ तऽ नेबो चाय बनाउ तऽ नेबो बला चाय बनेलहुॅं हुनका नेबो देलहुॅं चाय बना कऽ खाना बनेलहुॅं तऽ बेसी लोक तऽ आब रोटी खाइया भात कमे चावल लोक खैये